हमरासबके यहाँपऽ पहिले देखा देखी होइ छै ओइकेबाद छेका छुकी होइ छै गड़ी ऊरी मोटरसाइकिल येसब जेसब होइ छै गरीब मे जेसब होइ छै सेसब दै छै ओइकेबाद ऊ की होइ छै पूजा मटकोर होइ छै ओइकेबाद भेल शादी बियाह होल बैण्ड बाजा के साथ होएल जइसे हमरसबके बाबा दादा कऽ अलैय वैसेही होइ छै हमरासबमे जयमाला होल त फोटो फाटी घिचाओल ग्राफिक के साथ भेल सबकुछ यहीसब सुभिस्ता यहाँ मुजफ्फरपुर के ईलाका मे भेल है क की करबै जेहो स्थिति है लेकिन शादी बिवाह के स्थिति ठीके छै जैसन छै ऊसब अच्छे बात छै की ओइकेबाद बाल बच्चा भेल त छठिहार ऊठिहार सबकुछ भे गेल छठिहारो भेल त अच्छे से भेल धूमधाम से भेल जइसे हमरसबके बाबा दादा कऽ अलै ह वैसे ही होइ छै कऽ सबचीज मे वैसन स्थिति हमरसबके ठीक है अभी शादी बियाह के स्थिति केकरो गड़बड़ न है अइसी होइ छै सबमे जे हमरसबके पुरवे जे दादा छलखिन बाबा छलखिन वैसब मे होइ छथिन वइसी हमसब अभी तक करते आ रहलीयै आगे भी होतै वइसी होतै क जइसे आदमी सब जइसे जइसे परिवार बढ़तै वइसे वइसे सबकुछ होतै वैसने स्थिति अभी चल रहलै अइसबमे पूजा मटकोर मे भेल जयमाला भे गेल ओइकेबाद सब समान सब एडजस्ट करे के होइ छै ओइसबमे गरीबे छियै त थोड़ा बहुत कर्जा महाजन त लेबे के होइबे करै छै ओइसब मे अइसन स्थिति आ जाइ छै त वैसने सब समान सबके लेल करे के होइ छै क जैसेकी हो गेल छठिहार हो गेल डिलेवरी परसेन्ट मे हो गेल मजबूरी हो गेलै ओइसब चीज के लेल त ओइसब चीज मे थोड़ा गरीब आदमी के लेल सोचै के होइ छै शादी विवाह कोइ बड़ी बात नै पालना पोषना बड़ी बात रहै छै ओकरसबके तैयो आब आदमी सब कुमार त नै रह सकलैय चाहे बाल बच्चा के शादी त करही परतै ओकरासबके